हाँ मुझे पसंदीदा किताब फ़िल्म या टी वी शो में से टी वी शो पसंद हैं मुझे वागले की दुनिया बहुत पसंद हैं इस वागले की दुनिया में परिवार मिलजुलकर रहते हैं और एक साथ खुशियाँ मनाते हैं एक दूसरे के साथ अपना सुख दु ख बाँटते हैं इसमें पड़ोसी भी अपना धर्म निभाते हैं पड़ोसी भी इस वागले परिवार की हर सुख दु ख में मा मदद करते हैं हर सुख दु ख में तैयार खड़े रहते हैं मुझे यह बात इस शो की बहुत पसंद है मुझे वागले की दुनिया देखना बहुत पसंद है यह मेरा पसंदीदा शो है